पहिरीं मुंहिंजे वटि हिकिड़ो नोकीया जो सादो फोन हूंदो हुओ तॾहिं मां ॾाढो ई नंढो हुअमि त मूंखे नोकीया जे फोन में मां ख़ाली कॉल लॻाए सघंदो हुअमि पोइ धीरे धीरे नोकीया जा अहिड़ा फ़ोन आया जिनि में मां साप सीढ़ी वारी गेमु बि रमी सघां थो ऐं ॿियूं गेमूं बि रमी सघां थो ऐं पोइ थोरा टाईम खां पोइ सेमसंग जा टच स्क्रीन फ़ोन आया हुआ हुन में ॾाढा सि वधीक फीचर हूंदा हुआ जीअं हुन जो केमेरा ॾाढो सुठो हूंदो हुओ हुन में हिकिड़ी टच स्क्रीन हूंदी हुई जेका टच करे करे पाण यूस करे सघूं था पहिरीं कॉल लॻाइण लाइ कीपेड वारा बटण हूंदा हुआ पर जीअं ई टच स्क्रीन में बदिली वियो तॾहिं माण्हुनि खे टच स्क्रीन वारा मोबाइलनि जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ हींअर मुंहिंजे वटि ॿ मोबाइल आहिनि जिनि मां हिकु वन प्लस जो आहे जंहिं में एन्ड्रोईड हलंदो आहे ऐं हुन जो सि यूस करण जो तरीक़ो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हिन फ़ोन खां मां सॼो कमु करे सघां थो पंहिंजा सभु फ़ोटा जमा करे रखी सघां थो ऐं मां सभिनि खे फ़ोन बि लॻाए सघां थो ऐं हितां खां हुते पैसा बि मोकिले सघां थो ॿियो फ़ोन मुंहिंजे वटि आईफ़ोन आहे जंहिंजो केमेरा ॾाढो ई सुठो हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं त हीअं लॻंदो आहे की स्पेशल केमेरा जी ज़रूरत बि न आहे छो की हिन में हेतिरो सुठो केमेरा जो फ़ीचर आहे मां पेंजा सॼा रोकॉर्डींग ऐं फ़ोटो आईफ़ोन मां ई कढंदो आहियां हिन में स्पीकर बि ॾाढो सुठो आहे जीअं की मूंखे कॾहिं बि कुझु ॿुधिणो हुजे त मूंखे ॿुधण में सवलाई थींदी आहे